हेलो सर हाँ हेलो सर हाँ सर बोलिए सर सर हमारे यहाँ ज़मीन हर जगह की जैसे अगर आपको हाईवे पर चाहिए तो उसका रेट ज़्यादा हैं पैसे ज़्यादा हैं उसके और आपको अगर अन्दर चाहिए तो उसके कम है सर जैसा आपका पैसा वैसा आपकी ज़मीन

सर यहाँ पर ग्वालियर में अन्दर क्या आपको अन्दर ग्वालियर में तो चाहिए माना आपको अगर रोड के किनारे चाहिए या रोड से अन्दर थोड़ा चल जाएगा अन्दर चाहिए तो सर आपको बारह सौ रुपये फिट मिल जाएगा जी सर आपको बारह सौ रूपये फिट मिल जाएगा अपने ग्वालियर में और अगर आप हाँ सर बिल्कुल सर देखो आप जितना एरिया है हमें पता पड़ जाता है जो जगह है आप ले रहे हो वो जगह कितने फुट की ले रहे हो पता पड़ जाएगा अगर ज़्यादा जगह ले रहे हो थोड़ा बहुत कम चल जाता है सर तो सर आपको ढाई हज़ार फुट की जगह चाहिए तो आप जो हम ने आपको बारह सौ बताया उसके थोड़े बहुत कम और हो जाएँगे सर आप बोलो हाँ सर थोड़ा बहुत कर देंगे सर आपके लिए अब हम कब आ रहे सर बिल्कुल सर करेंगे सर आप हमारे बड़े भैया जैसे हो तो थोड़ा बहुत तो देख लेंगे हम आपके लिए सर आप कभी भी आ जाइए हमारा ऑफिस है धर्मा ग्रुप ऑफ़ कंपनी सात नंबर चौराहे पर हमारा ऑफिस है सर क्या सर सर आप कभी भी आ जाइए ऑफिस ग्यारह बजे से खुल जाता है सर हाँ सर बिल्कुल सर आ जाइए सर अभी हमारा ऑफिस खुला हुआ है मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ सर बिल्कुल सर धन्यवाद